ठीक ऐ तुस सनाओ अंजी पुच्छो आं

आं उऐ बोल्ला नी रिश्ता कराने आह्ली

अंऊ आक्खा दी ही कराई ओड़ने आं उनें पंतें कशा लग्गां बी कढाई ओड़दियां ते पंत बी आक्खा दा ठीक ऐकरी ओड़ो ते उनें बीह् तरीक दस्से दा बीह् तरीक बड़ा शैल म्हूर्त ऐ करी ओड़ो अंऊ तुसेंगी फोन करने आह्ली ही ते मिगी टैम निं लग्गा दा हा ते में हा बेह्ली होइयै करनी आं तुसें आपूं गै करी ओड़ेआ आं उंदा पूरा मन ऐ उनेंगी कुड़ी बड़ी पसंद ऐ आं आं करना गै भी जिन्ना तौला होई जा उन्ना ठीक ऐ

ओह् आक्खा दे हे बारहा गै करी ओड़नै आं घर भी गंद पेई जंदा थोह्ड़ा आहो हॉल करी ओड़ने आं ओह् कोई चक्कर निं ऐ साढ़े पंजाह् बंदे होई जाने एह् कोह्का होटल करना तुसें भी एह् खरी भी तां एह् सनाई ओड़ेओ करियै ठीक ऐ